हलो ह्म्म बतबू आओर कहाँसँ एलियै बिहारसँ बाहर कतय घर यए अहाँके बिहारसँ बाहर कतय घर यए अहाँके उत्तर प्रदेशसँ एलियैए ओ तऽ हमर एरियामे जे छै मतलब घुमय लए चाहै छियै हँ तऽ चाही तऽ बगलमे हमर जे छै सिंहेश्वर मन्दिर छै मिथिला वन छै मिथिलाके गाम छै कपिलेश्वर सिंहेश्वर कुशेश्वर विदेश्वर जानलियै आब जे छै मानि कऽ चलू तऽ ई जे छै जतय जहाँ कहबै घुमय लए सिंहेश्वरमे भोला बाबा छै सभ कोइ भोले बाबा छै भोला बाबाके पूजा जे छै कऽ सकै छियै जाय कऽ हँ हँ हँ ह्म्म हँ हँ तब की हँ हँ हँ हँ हँ हँ से तऽ आउ ने यौ घुमयवला बढ़िआँ पर्यटक स्थल जे सहरसामे जे छै अहाँकेँ भए गेल रक्त काली मन्दिर छै सहरसामे मत्स्यगंधा एरिया पड़ै छै मत्स्यगंधा ओहुमे मतलब कालीजीके बहुत भव्य मन्दिर छै एकर बाद जे छै अहाँके की कहलियै की कहै छै ई कोन चीज कहै छै झील उल छै ओतहि स्टीमर आर चलै छै झील आर छै ओहो सभमे घुमा देब बढ़िआँसँ घुमि लेबै कोनो दिक्कत नहि छै झील वील छै सभचीज छै हँ हँ हँ हँ आओर किछु आओर सभ लोकलो लोकलोमे जे छै मानि कऽ चलू ढेरी छै कदम बाबाके थान छै गाँवओ आरमे मन्दिर आर छै बढ़िआँ बढ़िआँ छै एकटा अहाँके सिमराहीमे भए गेल विष्णु मन्दिर जे कि दक्षिण भारतके शैलीपर बनलैए ओहोमे जे छै मानि कऽ चलू जाय सकै छियै रोडे बगलमे एन एच ए कतामे छै कोनो दोसर छै ओतहु जाइ सकै छी घुमय लेल कोइ दिक्कत नहि छै टेम्पू चलै छै ऑटो चलै छै या बससँ जेबै तऽ बससँ जा सकै छी ठीके छै हँ हँ बस आ टेम्पु लऽ जेतै हँ हँ हँ हँ ओहिसँ जाउ गेलैए हमर बगलो अगलके लोक तऽ विष्णु मन्दिर घुमि कऽ एलैए हँ